हमरा जे छै सादा खाना बनबैमे नीक लागै छै जाहिसँ कि भेलै दाल भात सब्जी भेलै आओर जे छै कि ओकरामे कनिटा बैगन तरि लेलिऐ चोखा बनाए लेलिऐ पापड़े छैक लेलिऐ आओर जैसे केओ आबिए गेलै तऽ आब ओकरा किछु खिलाना छै तऽ आनलिऐ किछु मछली ही आनलिऐ ओकरा बनेलकै बनेलिऐ धोलिऐ रान्हलिऐ सभकेँ खिलेलिऐ आओर जे छै कि ओकर बाद दोसर जैसे भेलै दोसर खाना बनाना छै रोटी बनेनाए छै सब्जी बनेनाए छै हमरा इएह लए कऽ ओ सभ रोटी सब्जी नीक लागै छै किएकि बच्चा सभकेँ ओ सभ हर चीज रोटी सब्जी सादा खाना सभकेँ पसन्द हुए छै आओर जे छै कि जादा इध तेल मसाला बला खाना हमरा बनबैमे ब नीक नहि लागै छै किएकि ओकरा जे छै सेहतके भी खराबी हुए सकैत छै आओर सादा खानामे जे सेहतके खराबी नइ हुए सकै छै इएह लेकऽ हमरा सादा खाना नीक लागै छै